ہاں تیراکی کے دوران ہم ایک تیز رفتار ندی بہہ رہی تھی ہمارے ایک دوست ماہر تیراک تھے اور انہیں انعام بھی لیے تھے انہوں نے کچھ ہمارے کو ہدایتیں دیئے تھے ایسا ایسا تیرنا اور جو پانی کا جو بہاؤ ہے اس کا اپوزٹ سائڈ یعنی مخالف سمت نہیں جانا بلکہ ایسا آڑا جانا بول کے بتائے وہ ہم یہ یہ کنارے سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو ویسے ہی میں اس کے ہمارے دوست کے کہنے پہ گیا تیرتے ہوئے گیا لیکن جب آخری میں جب پہنچا جو آخر میں کنارے کو جب پکڑ رہوں تھا تھوڑی پکڑ میری کم ہو گئی کیونکہ پانی کے بہاؤ سے تھوڑا میرے کو ایسا ڈھکیل کے پانی کے بہاؤ میں لے گئے ایسا محسوس ہوا تو پھر جلدی سے میں گرپ میں پکڑ کے باہر آ گیا تو بہرحال تو ہم کو جو بھی کام کرتے اس کے اصولوں پر اصول و قواعد و ضوابط کا جاننا اور اس پہ کاربند ہونے کی ضرورت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس طرح ہم بہت سے تیر تیرنا کیونکہ شوقین تھے تیراکی سے کے بہت سے سے صحت کے لیے فائدہ مند فائدہ صحت بخش تیر تیراکی صحت صحت بخش چیز ہے بتایا گیا تو ہم تیرتے تھے کبھی کبھی غوطہ بھی لگاتے تھے غوطہ زن بھی ہوتے تھے غوطہ زن ہونے میں بہت اندر تک تل کو جا کے مٹی لاتے تھے لانے میں کبھی وہ اندر گئے تک کے جو ہے سو پھر باہر آئے تک سانس پھول جاتی تھی نقصان ایسا دشواری ہوتی تھی یہ سب چیزیں سے سابقہ پڑا بہرحال